मैंने हाल ही में एक ऑनलाइन वेबसाइट से परफ्यूम मँगवाया था पतंजलि कँपनी का जो मुझे बहुत ही पसंद आया और जिसके बारे में मैं अगर बताऊँ तो वो मेरे पास शब्द कम पड़ जाएँगे जैसे अगर बात की जाए तो उसकी जो खुशबू है पूरी ऑर्गेनिक और प्राकृतिक है और उसके जो फ्लेवर हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्लावर मिले मेरे को उसमें मिला कि उसमें जैसे उसमें मोरिंगा हुआ उसमें कुछ फ्लावर होगा जैसे सेवन्टीन हो गए मोगरा हो गया गुलाब हो गया चम्पा ऐसे उसमें मिक्स फ्लेवर का परफ्यूम था जो मुझे काफ़ी अच्छा मिला जिससे एक अलग ही एक सूर्य सूर्य चक्र पे एक प्रभाव पड़ता है कि जिससे कोई भी अगर व्यक्ति प्राकृतिक चीज़ें से अगर जोड़ रहा है तो उसका काफ़ी एक अलग ही इंटरेस्ट उसमें बढ़ता है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है बॉडी पे और इसके बाद में अगर देखा जाए तो जिस भी व्यक्ति के पास उस परफ्यूम को लगाने के बाद में गया तो उसे लोग हैं ना काफ़ी जुड़े उससे लोग उसकी तारीफें किए हर एक जगह जहाँ पर भी गए उसकी तारीफें की फिर इसके बाद में अगर उसके बात की जाए तो उसका रैट भी काफ़ी रीजनेबल हैं और बात की जाए तो उसके जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग उसकी लगी और इसके बाद में उसके जो फ्लेवर वगैरह हैं वह भी काफ़ी अच्छे हैं और उसके खुशबू काफ़ी अच्छी है पूरा ऑर्गेनिक है प्राकृतिक चीज से मिलकर बना हुआ है और ऐसी चीज़ें काफ़ी मन को भाती हैं आने वाले समय में उपयोग करनी चाहिए